बेखौ बुंनांबाय आरो आं सल'बाथाखौ बुंनो सान्दों दे सियालनि नाथाय बे सियालखौ आगोलनि गोदोनि बोराय बुरैफोरा बुंदों दे बे गाबख्रावबानो सोराङो आरो बे समाव गाबनाय लोगो लोगोनो समाव दावराव दावसि जायो आरो बे सियालानो बिसोर लोगो नांलायनानै फलमुल जायो फिथाय सामथाय नों बोजोंहा थांगोन बोजोङा मागोन बेबायदिनो माने सियालजों गावसोरजों गावसोर बे रायज्लायबाय थायो बे रायज्लायनायावनो जाबाय मा जे फिथायखौ सोर बेसे मोनजाखो बे फिथायखौ मोनजायिया सोरबाथ' आंनि बाहागोखै मोनस'आसै किबा खुरि ओइ गोथां गोब्राम जाना फैबाय जाना फैनानै उनाव सासे मानसिया बुंहरबाय होनबालाय बैखि थां बैखि थांबानो मोनजागोन बैखि थाङाबा मोनजानाय नङा हय नामा थांबाबो मोनजागोन ना बले मोनजागोन दे मोनजायाबासिनो थाया थां बिनि खोथाखौनो लानानै बियो थांनानै

थाइनैल' नुहैबाय बेखौनो जाबाय आरो बियो माथो गोबां दं होन्दोंमोन माथो थाइनैल' नुथारबाय आंलाय बेबायदिनो दे दिनैखिनिया जि दिनखोन नागार हरदो समा मोनाबाय जेब्ला आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय ओरै होनना बुंदों आरो बे दोंसेया जोबबाय आरो

आरोबाव थेनेहले ओइ ओरैबायदि खोन्था सानैदों फरायनो थांबाय थायोमोन फरायनो थांनायाव सानसेखालि बिखौ नेनायावनो नेनायावनो टाइमआ जालांबाय उनाव जानाया मा जाखो होनबालाय नोंथांआ मानो आंखौ खबर होआसै एह न'आव जोंहा नांलाय खमलाय जानाय लोंनायनि थाखायनो आं खंआवनो रागायावनो बुंथिनो हायासै नोंखौ गोसोआव गैया जानायसै आंहा हैलै दायो आं बेखिनिखौनो बुंदो जेब्ला जे आं दिनैनिफ्राय बावगारलिया फुनाराय आरो नोंथांखौ खबर लाबाय थागोन बिदि होन्नानै स्कुलाव थांजाबाय थायो थांलायबाय थायो मास्टारजों रायज्लायहैयो ए जि लिरनो होयो बेखौनो लिरो जि खिथायो बेखौनो खिथायो बेबायदि हाय ओइ स्कुलावबो बिदिनो सल' बाथा मोनसे बि लोगो रायज्लायनायाव बिदिनो माने जोंहा दा थांनानै माव थांगोन माव मागोन ओह जों थांनानै आइनियाव आबादाव न'खौ जों गाबज्रिहैसिगोन बेयाव आइ आफाया अन्नानै मा बुङो ना उन्थिं थिनहरो बिदि थिनहर जायो बेबायदिनो ओइ दामब्रि फिसाखौ नायहैथां आरै होनना बुङो जे नायहै नायनो थांङो बिमा बिफानि खोथाखौ हदाय लायो बिदि लानानैनो सालायगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय फैलायबाय अ ओंखाम जादो नोंहा जुदि नायना फैबाय दंना दामब्रिया थिगैनो बले दङ आर'नाय दंबाय थायोमोन बिमाया जेबो माबायाखै थिग बेबायदिनो समनि आंखाल गांसो जाबाय थायो समै समै बिनिनोफ्रायनो सोलास्लिब सोलास्लाब बिमा फिसा थालायो आं आरो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय